नमस्कार कहिऔ हमरा समस्तीपुरमे अनेक तरहके पर्व मनाएल जाइत छै अहाँके कोन पर्वके बारेमे जानैके छै जेना हम अहाँ लऽ लिअ हमरा समस्तीपुरमे अभी आठ तारिखके यऽ हमरा आर के महाशिवरात्रि मनाएल जेतैक ओहिके बाद हमरा आरके दुर्गापूजा मनबैत छी दीवाली मनबैत छी हमरा आरके महापर्व छठि मनबैत छी हमसब हमरा आरके बिहारमे एगो चौरचन पाबनि होइत छै आओर होली होइत छै एहन बहुत तरहके पर्व छै जे हमसब मनबैत छी अहूँके कॉल कटि गेल कनी अहाँ जोर से बाजिऔ ने भैआदूज हमसब एना मनबैत छियै कि हमसब अपन भायके हम नहा धो लेलहुँ भाइओ नहा धो लेलखिन फेर हमसब अपना आङ्गनमे अथी कयलहुँ नीप पोतिकऽ ओतऽ हमसब पातरि बनेलहुँ पातरि हमसब पिठार पीसिकऽ पिठार से बनेलहुँ ओहिके बाद अरिपन दऽ कऽ हम से पित्तलके कलश भरलहुँ ओहिमे आमके पल्लव रखलहुँ ओहिके बाद फिर हमसब अपन भायके बजेलहुँ हम अहाँके भायके पीढ़ी देलहुँ ओहिपर ओसब बैसलक बैसैत छथिन ओहिके बाद हुनकर चुमाओन कऽ कऽ हुनका हाथमे नारिअर जे जतेक शगुनके यऽ रुपआ होयत छै ओ देलहुँ हुनका समक्ष किछु भेटमे देलहुँ एनाही हमसब भैआदूज मनबैत छी छठि पूजा हमरा आरके जे होयत छै हमरा आरके महापर्व मानल जाइत छै ओहिमे हमसब पहिला नम्मर हमरा आरके घरके साफ सुथरा होयत छै ओहिके बाद बर्तन ओर्तन पूजाकेँ धोलहुँ ओहिके बाद छठि पूजा तीन दिन पहिले से शुरू भऽ जाइत छै एक दिन अहाँकेँ नहाए खाए भऽ जाएत जाहि दिन अहाँकेँ नहाकऽ ओहिके बाद भोजन करैके रहैत छै भोजन हमरा एको दिन स्पेशल खाना बनैत छै जेना अहाँकेँ अथी बूटके दालि बनल अरवा चावल बनल आओर ओहिदिन अहाँके सजमनिके भुजिआ बनल जकरा खा कऽ लोक नहाए खाए कहैत छै ओहिके काल्हि भऽ कऽ हमरा आरके खरना भेल खरना दिन हमसब सुबह उठि कऽ घर दुआरि नीपिकऽ पूजाके बर्तन आर ढूँढ लेलहुँ तऽ ओहिके बाद हमसब खरना करै लै अरवा चाउरके खीर बनेलहुँ ओहिके बाद फेर पूड़ी बनेलहुँ रोटी बनेलहुँ पूड़ी बनेलहुँ फेर भगवत्ती आगेमे अथी कऽ कऽ फेर पूजिकऽ ओहिके बाद फेर व्रत करैत छथिन ओ रातिमे